جو بچے بہت تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے انڈیا میں ہی اچھے اچھے ایجوکیشن انسٹیچیوٹ ہیں یوپی میں بھی ہیں ہمارے وہاں اتر پردیش میں علی گڑھ وغیرہ ہے علی گڑھ ہے بی ایچ یو ہے یہ سب اچھی انسٹیٹیوشن ہیں لیکن جو باہر اچھی اور ہائیر کوالیفکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور اچھی بات بھی ہے جانا چاہیے اس میں تین جو ہنٹ دے رکھے ہیں سیمنار ہیں اور اسکالرشپ ہے سب سے پہلے سیمنار ہی اسٹارٹ ہوتا ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اس کی ڈسکشن کرنا ہوتا ہے معلوم کرنا ہوتا ہے سیمنار کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہو سیمنار کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو چار لوگ بیٹھ کے کسی چیز میں ڈسکس کر رہے ہیں بات کر رہے ہوں اور اسکالرشپ تو موسٹ موسٹ موسٹ امپارٹنٹ ہے کیونکہ جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ بغیر اسکالرشپ کے جا بھی نہیں پائیں گے تو جب اسکالرشپ ملے گی تو وہ جا کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اسٹڈی ہائیر اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ لیے بہت ساری اپاچونیٹیز بھی کھل سکتی ہیں اور اپاچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں کچھ الگ سیکھ سکتے ہیں پھر واپس آ کے اپنے وہاں کنٹری میں اپنے اسٹیٹ میں اپنے ضلعے میں بھی اس کو اپلیمنٹ کرا سکتے ہیں جو باہر کی اچھی چیزوں کو سیکھ کے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں اور کرنا بھی چاہیے